हेलो हम घूमने को आए हैं मतलब पूजा यहाँ अथिता मतलब घूमने के लिए आए हैं मतलब यहाँ पर मतलब क्या मंदिर है ऐसे हाँ हाँ कहाँ पर मतलब मंदिर है कहाँ पर स्थान रहता है

हाँ ठीक है क्या ओमन के मंदिर है

हाँ हम राज़ी हैं घूमने के लिए हाँ चले जाऍंगे घूमने के लिए और सब

यहाँ घूमने के लिए आए हैं घूमेंगे फ़िर घुमाइएगा न वही बोले हम घूमेंगे कहाँ आए हैं कहाँ घूमने के लिए आए हैं हम

हम लोग घूमेंगे हम घूमने के लिए आए हुए हैं बिहार मेरा नाम है अंजू देवी बिहार से तो घूमने के लिए आए हैं रात को

हाँ फ़िर ठीक है सब ठीक है आप लोग समाचार ठीक है अब हाँ ठीक है आप बताइए हमको भी ठीक है हमको ठीक है हाँ सब ठीक है